गोवा एन्टर्टेंनमँट कंपनी हाच्या जोडपावलान माय टी व्ही म्हणून एक गोवन यूट्यूब चॅनल आसा जो यूट्यूबार प्रक्यात आसा आनी यूट्यूबार तेजी आमकां यूट्यूबार गेल्यार आमकां तेच्या बद्दल चडशी म्हायती मेळटा हे चॅनलाचेर गोंयच्या विविध जिल्ल्यांनी किंवां दोनीय नोर्थ आनी साउथ गोवा दोनीय जिल्ल्यांनी कितें कितें म्हायती वा किंवां कितें कितें घडामोडी जाता त्या घडामोडी बद्दल सगळें सगळें इन्फोर्मेशन म्हणटात तें आमकां त्या चॅनलाचे थ्रू मेळटा तशेंच भांगरभूंय आनी गोवन वार्ता हे जे न्यूज पेपर्स आसात तेंच्याय पसून आमकां खुबशी म्हायती मेळटा